हम हिंदू धर्म को मानते हैं हिंदू धर्म के प्रसिद्ध त्योहार है उन त्योहारों को के पीछे कई प्रसिद्ध कहानियाँ होती हैं जैसे कि भारत के प्रसिद्ध त्योहार दिवाली है दिवाली के पीछे की प्रसिद्ध कहानी है जिसमें राजा दशरथ रानी कैकेई के वचन अनुसार राम को वन जाने का आदेश देते हैं राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी जाने के आदेश माँगते हैं और वे तीनों वन में निकल जाते हैं वन जाने में उनके पथ में अत्यधिक कठिनाईयाँ मिलती हैं जिन्हें वह पार करती हुई वन में पहुँचते हैं वहाँ जाकर एक कुटिया बनाते हैं और वे तीनों वहाँ पर रहते हैं इसके बाद एक दिन श्री राम बाहर चले जाते हैं आखेट खेलने के लिए तो रावण आता है उसे माता सीता का हरण करके लंका ले जाता है और वह अपने लंका नगरी में उन्हें रानी बनाकर रखना चाहता है लेकिन सीता माता उनके इस विचार को ठुकरा देती हैं और वह कहती हैं कि मैं श्री राम प्रभु के अलावा और किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करूँगी किसी की किसी की तरफ़ नहीं देखूँगी तो रावण की लंका के बगल एक अशोक वाटिका थी वहाँ पर रावण ने सीता माता को रखा था फिर श्री राम प्रभु और लक्ष्मण सीता माता की खोज में निकल पड़े फिर उन्हें बाली सुग्रीव और हनुमान जी से मिलन हुआ और उन्हें उन लोगों ने सीता माँ को खोजने में मदद की फिर हनुमान जी आते हैं सीता माता का पता लगाने वह सीता माता का पता लगा करके जाते हैं श्री राम प्रभु को सारी बातें बताते हैं इसके बाद श्री राम प्रभु निकल पड़ते हैं सीता माता की खोज में इसके बाद रावण और श्री राम प्रभु के बीच घनघोर युद्ध होता है यह युद्ध कई दिनों तक चलता है जो कि जिसमें श्री राम की जीत होती है और वह रावण को मार करके सीता माँ को वापस ले आते हैं वापस लाने के बाद वह अपनी कुटिया के पास लेकर आते हैं सीता माता को और वह कहते हैं कि सिते तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी इसके बाद सीता माता अग्नि परीक्षा को संपन्न करती हैं और पुष्पक विमान बुलाया जाता है जिसमें सीता माता लक्ष्मण और श्री राम प्रभु हनुमान जी अन्य सारे लोग उस पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या में को आने के लिए तैयार होते हैं सभी लोग अयोध्या पहुँचते हैं और अयोध्या के लोग चौदह वर्ष के बाद श्री राम की लौटने की खुशियाँ मनाते हैं वहाँ ढेर सारे दिए जला करके नृत्य और संगीत करते हैं उनके आने की खुशियाँ मनाते हैं और आरती पूजन करते हैं इसी के उपलक्ष्य में हम भारत के लोग दिवाली मनाते हैं ऐसा मानना है कि इस दिन श्री राम प्रभु अयोध्या नगरी लौटे थे इसी खुशी में हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं हमारे भारत का यह त्योहार सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है भारत में रीति रिवाजों और परंपराओं का अत्यधिक मान्य है और भारतीय संस्कृति के इतिहास को बचाने के लिए हमारे उत्तरप्रदेश में प्राचीन काल से ही अत्यधिक युद्ध और लड़ाईयाँ होती आ रही हैं जो प्राचीन इतिहास में सभी को बताया जाता है सभी किताबों में या समाचार में दर्शाया जाता है जिससे कि सभी को जानकारी होती है प्राचीन इतिहास के युद्ध के बारे में भारत में हिंदू धर्म की अत्यधिक मान्यता होती है हिंदू धर्म हमारे उत्तरप्रदेश की सबसे प्रसिद्ध मान्यता है